आसामनि गाहाय हारिमुवारि आरो मेंनायखौ होखारग्रा रंजाथाव हाबाफारिफोरा बिनि गेजेराव गेलेनाय दं बे गेलेनायनि गेजेरजों जोङो रंजानाय लानो हायो दा गेलेमुनि गेजेरावनो जोंहा भलि गेलेनाय फुटबल गेलेनाय बेफोरखो जों खालामनो हायो बिनि गेजेराव बिनि अनगायैबो जोंहा फिथु गेलेनाय दङ बिनि बेफोरखौ जों लानानै रंजानाय लानो हायो बिनि अनगायैबो जों रंजाथाव हाबाफारि हिसाबै जोंनि माखासे गेलेनाय दङ जेरै काबादि गेलेनाय काबादिखौबो जों गेलेनानै बिखो रंजाथाइ हाबाफारियाव जों लानो हायो आरो बिनि गेजेरजोंनो जोङो मेंनायखो होखारनो हायो बेफोरखौ गुबुन गुबुन ओनसोलाव बाह आरो सुबुं समाजाव जों आलादा आलादा जों नुनो मोनो गासैबो जायगायावनो माखासे ट्रेडिस्नेल माने जिथु दोरोङारि बे गेलेनायफोरखो बेयाव लायाबा रंजाथावफोरखौ लाया गुबुन गुबुन जायो बियाव माखासे जायगायाव खिन्थु माखासेया गेलेनाया फ्राय एकेआनो जेने फुटबल भलिबल बेफोर गेलेनाया एके जायो आरो बिनि अनगायैबो जोंहा आसामाव जोंनि गोबां बेबायदि समाजारि हाबाफारिफ्रा थायो बेयावबो जों रंजाथाइ लानो हायो बि हाबाफारिनि फोरनि गेजेराव जेने सावरायनाय मेल थुलुंगावथाइ बेबादि सावरायनाय माखासे लायो बेफोरनि गेजेरजोंबो जोङो रंजाथाइखौ जों लानो हायो बेबायदियै जोङो लानानै खामानिफोरखौ मावफुंनांनो हायो आरो बिबायदि जिरायनाय खामानिफोर दङ जोङो बिनि गेजेरजोंबो माखासे जोङो खामानिफोरखौ मावनानै जोङो रंजाथाइ लानो हायो